कढ़ी चांवर दाल पकवान भिंडी पटाटा भुगल चांवर बिह पटाटा पटाटा टमाटा गोगरे जी भाॼी गुलनि जी भाॼी स्वांजरे जी भाॼी पूड़ी भाॼी लोलो कोकी साई भाॼी चांवर सइल मानी तरियल भाॼी